औ आदा मानि आंनो सिक्किमनि थ्रिफ मोनसे माबा नांगौमोन आरो प्लान मारै मारै जागोनथाय मारै होनदों औ बासजों औ ससेयावहाय बासजों आमफाय ससेयावहाय टेक्सिफोर माबा सुम'फोर मोनबा मोजां जागौमोन आं क'क्राझारनिफ्राय औ ससेयावथ' ट्रेनजों बो जागोन नामा ससेयाव आमफ्रायहाय नों आंखौ सिलिगुरिनिफ्राय पिकआप खालामनाय बिदि खालामबाबो जागोनदां औ सुम'जों डाइरेक्ट ओरै सिक्किमसिम जाहैबाय आरो औ बिसिबां बिसिबांसो जागोनथाय फैसाया फाइभ हाण्ड्रेड पार पारसन ना अ सानबोसेनि जागोन बे फाइभ टावजेनि प्लानआ सान्नै आंथ' थ्रि नाइथ्स ओमफ्राय फर देस सोबानो जागोन अ अ जागोन दे बिदिब्ला ओमफाय माबा दिनैथ' फसिस नालाय थ्रिस थारिकसोआव थांसै नामा थामजियाव थामजि माबायाव जुलाइसोआव पिक्स खालामसै डेटखौ

बुकिं खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ पेमेन्ट हरबानो जागोन नामा नोंनि एकाउन्टआव

आटसा होमबा माबासैना पिक्स खालामसैना जोङो साबा जागोन

नामा जाहैबाय थाजिमगोरा बसुमथारि आंनिया सासेनिखौ खोन्थाबानो जाखागोन

औ दे होमबा बेखौ आं कनटेक डिटेल्सफोरखौहाय एस एम एस आव हरसै नामा हवाटसएपआव होमबा औ पिक्स जाबाय दे